नमस्कार साहब खेती बाड़ी कैसे कैसा हो रहा है

न न इसे मतलब जिला का नाम एसे मतलब कौन सा जिला से बोलाए थे

खेत में क्या क्या मतलब जो हैं क्या

तो मतलब फ़सल बढ़िया है ना सर जो मेन बात है ना फ़सल में कीड़ा पकड़ पकड़ने के कारण ना वह खराब हो जाता है अगर कीड़ा पकड़ लिया तो जैसे अगर कि पान हाँ अगर हाँ जैसे जी जी जी जी जी जी जी जी हाँ वह जो है ना समय पर पानी अगर मिल गया तब तो मतलब फ़सल बढ़िया निकलता है अगर यही से अगर मतलब अगर हाँ अगर लेट हो गया तो वही मतलब खराब होने का चांस मतलब रहता है हाँ क्योंकि अब जी जी जी

जी जी अब हमऊ तो मतलब किसाने है तो तो मतलब वही तो है कि मतलब लेकिन एक बात है वह उसका कहने का मतलब है कि इतना मेहनत से किसान जो पैसा खर्चा करता है मेहनत करता है अगर फ़सल अगर पैसा वह लगाया खेतों में अगर फ़सल बढ़िया निकल गया तो किसान का मन मतलब खुश मतलब हो जाता है न हाँ और वही मतलब कि वही फ़सल बेचकर पैसे का फैमिली फिर चलाना जी हाँ इसी में तो पैसा मतलब खर्चा बहुत लगता है अब भई कि एक बेर मान के चले उसमें क्या है कि इस्प्रे कीजिए दवाई छिड़किए और मतलब खाद डालिए ठीक ठीक है सर ओके तो सर ओ ओके